असांजो खेत्रु गुजरात आहे गुजरात जी कला ॾाढी सुठी हूंदी आहे गुजरात में कला में गरबा सभिनिनि खां पहले आस्थान ते ईंदा आहिनि इलाही पिक्चरूं आहिनि जंहिं में गुजरात जी कला में ॾेखारे वियो आहे जीअं त संजय लीला भंसाली द्वारा हिकु ॿ पिक्चरुनि में गुजरात जी कला गरबनि नाले ॾेखारियो आहे गरबा कहिड़ी रीते थींदा आहिनि हुन में कहिड़ा कपिड़ा पाईंदा आहिनि उन्हनि जा आभूषण ऐं जेकियूं बि ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि हुन सभिनिनि जो ॾेखारियो आहे असांजे शहर गुजरात में जे बि विस्तार खे घणियूं पिक्चरूं ठहियूं हूंदियूं हुनजो ॾेखारे वियो आहे ऐं उहो फ़ौशन शो बि असांजे खेत्र जे कपिड़नि में बि इस्तेमालु कयो वियो आहे ख़ाली फिल्मुनि में ऐं फैशन में ई न पर विज्ञापन में बि हुनजो उपयोग कयो वियो आहे मिर्च मसाला मूवी जी स्मिता पाटिल नसरुद्दीन शाह दीप्ति नवल ओमपुरी ऐं ॿिया घणेई किरदार जो गुजरात में शूट कयो आहे ऐं ॿियो सरदार फ़िल्म जे सरदार वल्लभ भाई पटेल ते थी वेई हुई हुन ई डिरेक्टर केतन मेहता हुन घणेई शॉट गुजरात में शूट कया आहिनि